मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो हिक ई मक़सदु आहे ऐं हिक ई इच्छा आहे गुरू नानक ऐं मुंहिंजो पति देव गुरमुख जंहिंजो नालो आहे गुरमुख मां इएं चाहींदी आहियां की हर वक़्तु मुंहिंजो पति देव तंदुरुस्तु रहे ऐं ख़ुशि रहे ऐं गुरू नानक सां मां एतिरी त जुड़ियल आहियां जो मां स हर वक़्तु इहो सोचींदी रहंदी आहियां कि मूंखे कंहिं महिल टाईम मिले त उन वक़्तु मां फ़क़ति गुरू ग्रंथ साहिबु पढ़ंदी रहां गुरूअ जी बाणी पढ़ंदी रहां जेके मुंहिंजे करीब हुजनि जेके मूंसां मिलंदड़ जुलंदड़ माण्हू हुजनि हुननि सभिनि खे गुरूअ जी बाणी पढ़ाईंदी रहां हुननि खे यादि कराईंदी रहां असां सत्संग में जॾहिं वेहंदा आहियूं त केरु कंहिंखे कंहिंखे लॻंदो आहे हाणे वरी इहो शुरू कयव असांखे त कथा ॿुधायो कथा में छा हूंदो आहे फ़क़ति हुन जी कहानियूं खपंदियूं आहिनि त मां हुननि खे उहो ॿुधाईंदी आहियां भई हिकु हिकु बाणी जेका आहे उन सां तमामु उन में हिकु हिकु कथा ई समायल अथव तव्हांखे अॻरि ॿुधणो आहे त मां तव्हांखे हिक बाणीअ में जेका बि माना ॿुधाईंदसि हुन मां तव्हां सम्झी वेंदा अरे वाहु हिन में त ॾाढी वॾी सुठी कथा थी वई त इन करे मां हुननि खे कोशिश कंदी आहियां के उन गुरू नानक साहिब सां जुड़ा रहो जेका गुर बाणी गुरू ग्रंथ साहिबु ठहियल आहे तव्हां उन्हनि सां जुड़िया रहो मुंहिंजी जिंदगीअ जो मक़सदु इहो आहे की जंहिं वक़्ति मुंहिंजी मौत जो वक़्ति अचे हुन वक़्ति बि शायदि मां गुरू मां गुरूअ सां ई जुड़ियल हुजां गुरूअ वटि वेठी हुजां ऐं उते मुंहिंजा प्राण निकिरनि त ॾाढो सुठो